मां हिक चॉल में रहंदो आहियां जिते थोरी गंदगी हूंदी आहे ऐं जानवर बि हूंदा आहिनि त हिन खे ध्यान में रखी करे घर जे ॿाहिरि पहिरों सुबुह उथण सां ॿुआरी पाईंदो आहियां हिन खां पोइ फिनाइल विझी करे पाणीअ सां साफ़ु सफ़ाई कंदो आहियां जीअं की शाम ताईं मिटी या गंदगी घर जे अंदरि न अचे ऐं घर जे अंदर घरु मिटी जा गंदगी न अचे हिन जे करे मां घर जे ॿाहिरि ई कचिरे जो दॿो बि रखियो आहे ऐं मां जीअं ई शाम थींदी आहे मां वापसि खां उहो ई कमु सुबुह वारो कंदो आहियां जीअं की ॿुआरी पाईंदो आहियां ऐं फिनाइल विझी पानीअ सां साफ़ु कंदो आहियां छोकी त ॾींहं में हिकु ॿ दफ़ो त जानवर घर जे आस पास घुमंदा आहिनि जंहिंजी वजह सां धूल मिटी थी थी सघे